بہار میں کھیلوں کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے سب سے زیادہ حکومتی سطح پر معاونت ہوتی ہے اور حکومتی معاونت ہی کی وجہ سے کھیل کے جو مراحل ہے وہ آسان ہو پاتے ہیں اور جو بھی کھیل کا شیڈول بنتا ہے اور اس کے لیے جو بھی تیاریاں کی جاتی ہیں گویا کہ اس میں حکومت کا تعاون ہوتا ہے حکومت کی مدد ہوتی ہے تو اس طرح بہار میں کھیل کو فروغ دینے کے لیے جو اسپانسرشپ یا شراکت داریاں اہم رول ادا کرتی ہیں ان میں نمایاں طور پر حکومت یعنی سرکار کا رول ہوتا ہے اور اسی کے تعاون سے کھیل کے فروغ میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے جیسے بہار میں مختلف طریقے سے کھیل کھیلے جاتے ہیں کرکٹ ہے فٹ بال ہے والی بال ہے تو ان تمام کھیلوں میں بنیادی طور پر معاونت کے جو کرتی ہے وہ حکومت کرتی ہے سرکار کرتی ہے اور اس کا اپنا بنایا ہوا رول ہوتا ہے ضابطہ ہوتا ہے اس میں حصہ داریاں طے کی جاتی ہے مالکان اس میں سامنے آتے ہیں اور ہمارے کام سامنے آ کر کے پھر جو حصہ داریاں طے ہوتی ہیں اور اس کے مطابق جو اس کے منافع ہوتے ہیں وہ منافع تقسیم کیے جاتے ہیں جو سرکار اور دیگر کمپنیوں میں برابر برابر یا جو طے ہو اس کو تقسیم کر لیا جاتا ہے